गेलेनाया मानसिफोरनि थाखाय मेंगानाय आरो रंजानायनि राहा होयो सासे सुबुङा गोबां खामानि मावनानै मेलेमनि मेंग्लिनाय जायोब्ला आरो बायदि साननायाव गब'नानै गोसोखौ मेंग्लिनाय मोनोब्ला योगा एबा बायदिफोर नियम खालामनानै खामानि मावनानै मेंग्लिनाय गोसोनि सान्नायजों मेंग्लिनाय आरो मेलेमनि मेंग्लिनायखौ मेंगा होनो हायो बेनि अनगायैबो सासे गथ'साया फरायसालियाव गोबां क्लास लानानै मेंग्लियोबा आरो आन्जाद समाव गोबां फरायनानै मेलेमा मेंग्लियोबा उन्दै लोगोफोरजों थांनानै गेलेहैयोब्ला बेनि बै मेलेमनि मेंग्लिनाय गोसोनि मेंग्लिनाया मेंगानाय फैयो आरो रंजानायनि राहाफोरा जाबाय सासे उन्दैसाया एबा सासे फरायसाया गेलेनानै बायदि बादायलायनायाव बाहागो लानानै देरहासार जानोहायोब्ला एबा बान्था मोनोब्ला बेनि गोसोआव गोबां रंजानाय फैयो बेनि अनगायैबो गेलेनानै जदि बै सुबुङा साख्रि आरो गोजान जायगायाव गेलेहैनायनि सुबिदा मोनोब्ला गोबां गोसोआव रंजानाय फैयो